हैलो

बोले हैं हम घर से उधर से बोल रहे हैं हैलो हाँ हम जो है खाना खाते हैं पचता नहीं हैं ठीक से उसके लिए क्या कौनसा दवा यूज़ करना चाहिए कौनसा क्या कहते हैं स्वास्थ ठीक रखने के लिए क्या क्या चाहिए

मेरा तबीयत कुछ दिन से खराब चल रहा है बुखार हो रहा है सर्दी है खासी है उसके लिए दवा का उपचार करने के लिए करने के लिए क्या करना चाहिए

और सब क्या लेना होगा दवा वगैरह भी लेना होगा कौनसा दवा लेना होगा ऐलोपेथ दवा हमको जो है सो जाकर सरकारी अस्पताल से लेना होगा कि क्या करना होगा वह बताइए

अब क्या सब जो है सो करना होगा और जो मौसम के हिसाब से हम लोगों को जैसे मौसम का भी कुछ उपचार बताया जाए ठीक है जो प्रताप का काम करने का काम करेंगे उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल से जाकर के हम लोग उपचार का दवा जो है वहाँ से लेकर के खाने का काम करेंगे कितने बजे उठना चाहिए

ठीक है रखते हैं मनो